ہیلو ایک منٹ کسی کا فون آ رہا ہے ہیلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ خیریت سے ہیں کیا میری بات سعید الرحمان صاحب سے ہو رہی ہے جی میں سرفراز بول رہا ہوں ڈگروا سے جی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے کیا آپ کے پاس وقت ہے ہوں جی بات در اصل یہ ہے مجھے پورنیہ شہر میں زمین لینی ہے کوئی اچھی جگہ میں اور جگہ بھی اچھی ہو اور ساری سہولیات بھی ہو اس سلسلے میں میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی لیکن مجھے ان لوگوں کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہوا ان کی باتیں باتیں بدلتی رہی کبھی تو کوئی کچھ بتایا کبھی کسی نے کچھ بتایا مجھے ان کی باتوں پہ یقین نہیں آیا اس سلسلے میں میں نے کچھ ساتھیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا اور آپ کا نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے زمین دی ہے اور کافی بات کے بھی پکے ہیں زبان کے بھی سچے ہیں ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے بات کیجیے تو اسی لیے میں سوچا کہ میں آپ سے بات کروں تو مجھے زمین لینی ہے دیکھیے کسی اچھی جگہ میں جیسے لائن بازار ہے یا بھٹہ بازار ہے مدھوبنی بازار میں تو نہیں مدھوبنی بازار کے علاوہ کہیں اور اچھی جگہ جو مناسب ہو آپ بتائیں

مجھے زمین چاہیے پانچ سنیے سر مجھے پانچ کٹھا زمیں چاہیے

ٹھیک ہے حضرت جو آپ بتائے وہ سنیے سر ٹھیک ہے حضرت آپ جو بتائیں گے تو وہی بات ہوگی دیکھیے جو مناسب بتائیں گے اسی پہ میں وہیں پہ میں راضی ہو جاؤں گا لیکن آپ قیمت کے بارے میں بتائیے بتائیں پرائس کیا

چلیے ٹھیک ہے حضرت بات تو ٹھیک ہے لیکن قیمت آپ زیادہ بتا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو فون پہ مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں فون پہ بات کروں ان شاء اللہ اب وقت بتائیں وہاں جا کر کے میں آپ سے سامنے بات ہوگی پھر

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم